उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था अच्छी तरह से हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं टीचर जो भी हमारे बच्चे को अच्छे से पढ़ाते हैं शिक्षा देते हैं मानते हैं उसको अच्छ अच्छे गौरमेंट इस्कूल में हमारे शिक शिक्षक पढ़ाते हैं अच्छे बच्चे को आर्डिसियन को की समस्या के जैसे सहयोग करते हैं हमारे बच्चे को आगे साथ ही हमारे जो है शिक्षक का हमारे बच्चे को कराते हैं इसी कारण हम लोग बच्चे को पढ़ाई के लिए हमारे टॉपर बनते हैं हमारे इसी शिक्षक के कारण शिक्षक हमारे लिए भबिष्य के आगे बढ़ते हैं शिक्षक हमारे बहुत अच्छे से गुरू हैं मानते हैं हम लोग इसी के कर रहा हम लोग शिक्षक के बार में अच्छी से अच्छी जानकारी लें हमारे शिक्षक हम को चाहते हैं बच्चे जो भी पढ़े हमारे इस्कूल में वो आगे से आगे जाएँ शिक्षक हमारे सहयोग के कारण बिस्तरों की बीजे कि समस्या नहीं बनती हमारे समस्या के अच्छे से अच्छे हमारे मानते हैं हम लोग जो भी कहते शिक्षक हमारे काम में करते हैं संशोधन कराते हैं प्रबंधक हमारे अच्छे होते हैं जो छात्र है को मानते हैं प्रबंधक हमारे प्रबंधक हमारे भी अच्छे हैं हमारे टीचर भी अच्छे हैं हम लोग सब के बारे में बच्चे को जानते हैं